ऑनलायन शिक्षण पद्दत कीत पत योग्य आसा अशें तुमकां दिसता ऑनलायन शिक्षण पद्दत जी आसा ताजो भुरग्यांचेर वायट परिणाम जाल्लो आसा करोना काळांत जेन्ना ऑनलायन शिक्षण पद्दत सुरू केली आनी ती अदून मदून सुरू आसता गरज पडटा तेन्ना तेन्ना समजा एक भुरगो ऑनलायन क्लास जोयन जाता अशें ताच्या आवय बापायक दिसता पूण तो ऑनलायन क्लास जोयन न जाता तो विडियो गेमी खेळटात तो ऑनलायन आसा सो दाखयता पूण तो ताचें लक्ष थंय ना अशें तरेन शिक्षणाचेर परिणाम जाता तो ते शिकपाक पावना कित्याक त्या वटेनच्यान टिचरीकूय कळना की बाबा जोयन केलां पूण तो थंय आसा तो आयकता ताका समजता आनी एका जाग्यार बसून थोड्या भुरग्यांक तें जमना की बाबा इतलो वेळ हांव हें आयकत बसतलो लॅक्चर अशें थोड्या भुरग्यांक जमना सो अशे तरेन भुरगीं ताचो लाव घेंवपाक पावनात आनी शारांतले भुरग्यांक मे बी नॅटवर्क बी मेळटा पूण गांवांतली भुरगीं जीं आसा तेंकां नॅटवर्क बी मेळनासतना रावपाक शकता तेंकां कठिनायी येवपाक शकता तें लॅक्चर जोयन करपाक ऑनलायन अशें तरेन भुरग्यांचेर लक्ष उरना आवय बापूय जर घरा कडेन ना तांकां खबर आसना की बाबा भुरगो आपणालो लॅक्चर जोयन करना भुरगो सांगता आपूण जोयन करता पूण तो थंय आसच ना तो थंय लायता आनी आनी खंय वता किंवा तो लायता आनी तो तो फोन घेवन सगळ्याक भोंवता आनी तागेलें लक्षच ना कितें शिकयता ताचेर अशें तरेन विंगड विंगड तरेच्यो गजाली घडपाक शकता ऑनलायन पद्दतीन पूण जीं खऱ्यांनीच सिन्सियर आसा तीं ताचो लाव घेतलींच त्या लॅक्चराचो लाव घेतलींच पूण लक्ष दवरपाची गरज आसा जर भुरगीं तरनाटीं आसात तांचेर लक्ष दवरपाची गरज आसा की बाबा हीं लॅक्चर आयकता कांय ना